हांजी बुधायो हा हा ॿुधायो न छा सेवा कयांव हा ठीकु आहे कैब बुक कराइणी आहे घणनि ॾींहंनि लाइ त तव्हां खे वई पंज सीटर खपंदी कि सत सीटर तव्हां मूंखे ॿुधाए सघंदा आहियो घणा माण्हूं आयो तव्हां अच्छा त ठीकु आहे न मां असां पंहिंजे हिसाब सां उहो तव्हां खे घुमाईंदासीं उहो टाइम अगरि तव्हां जो अ टिनि ॾींहंनि खां अगरि थोरो बि वधीक थियो त असां उनजा चार्जेस वधीक वठंदासीं ॿारहें खां पोइ अगरि तव्हां जो तुर बि टाइम वधीक थियो त असां उनजा चार्जेस वधीक वठंदा आहियूं ॿुधायांव थी घणा आहियो त पंज ॼणा हले न अ ठीकु आहे पोइ तव्हां खे उहो बि असां सभु घुमाईंदासीं त ॿार घणा अथव वॾा घणा अथव तव्हां ॿुधाए ॿुधाए सघंदा आहियो अच्छा त सत अथव माण्हूं त मुंहिंजे हिसाब सां न सत सीटर बुक कंदव न उहो तव्हां जे लाइ सही रहंदव अच्छा ऐं ॾिसो राति जो बि सफ़र थींदो त इन करे थोरा चार्जेज़ तव्हां खे उहो ॾिसणो पवंदो त मां तव्हांखे बुधयांव भली चार्जेस अगरि तव्हां कम्फर्टेबल आहियो त अगरि आंटी सत खां अठ हज़ार ताईं हिनजे विच में ईंदव अगरि तव्हां पंज सीटर बुक करायो था त अगरि तव्हां सत सीटर बुक करायो था त ॿ हज़ार वधीक तव्हां जा हूंदा आहिनि

अ टाइम तव्हां खे टे कलाक लॻंदव हुते पहुचनि में अगरि असां थोरो प्रॉपर चङी तरह स्पीड में हलायो न त त थोरो बारहं अथव त असां थोरो घटि हिन में हलाईंदा आहियूं पर तव्हां खे टोल बि तव्हां खे भरिणो पवंदो उहो असां जो माण्हूं न भरंदव ए सी सफ़र हून्दव उहो सभु ऐं असांखे बि पूरी पॉइंट ख़बर पवंदी उते सुठी आहे मुंहिंजो माण्हूं तव्हां खे ॾिसी ॿुधाईन्दव तव्हां खे उते वञिणो हुजेव त मुंहिंजे माण्हूअ खे ॿुधाए छॾिजो तव्हां खे उते बि घुमाए ईंदव न न हिते त कंदा न पर बरसाति थोरी आहे त बरसाति में ऐॾो न हलंदासीं किथे बि जाम बरसाति हूंदी न छोकी उहो थोरो हाईवे रोड आहे ऐं पहाड़ बि जाम आहिनि न त थोरो ऐं क्राउड में न हलंदासीं थोरो त उहो तव्हां खे थोरो समुझो

हा हा उहो सभु तव्हां टेंशन फ्री रहो उन में कुझु दिक़त न ईंदव तव्हां खे सभु कुझु उहो असांजे मथां छॾियो तव्हां खे खाली बुक करिणो हुजेव त तव्हां ॿुधाए छॾिजो मूंखे त मां बुक करे छॾंदीमांव वरी हाणे घुमणु जाम टाइम खां बुक थी थी वञे बुक करे छॾियांव ठीकु आहे त तव्हां मूंखे पेमेंट करे छॾियो हिन ई नंबर ते जी पे करे छॾियो हले ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे मां रिसिप्ट मोकिले छॾिंदीमांव वाट्सअप ते तव्हां खे हले ठीकु आहे ठीकु आहे मां बुक कयांव थी